अॻे जे ज़माने ऐं हाणे ज़माने जे घरनि में ॾाढो फ़र्क़ु आहे अॻे ज़माने जा घर केॾा वॾा हूंदा हुया माण्हू घर जे पधर में ई वणु पोखींदा हुया पहिरियों माण्हू फल ऐं भाॼियुनि जा वणु पंहिंजे घर जे बरामदे में ई पधर में लगईंदा हुया जीअं फलनि जो वणु आहे ज़ेतुनि जो वणु लॻाए सघिबो आहे जामुन जो वणु लॻाए सघिबो आहे भाॼियुनि में माण्हू टमाटा मिर्च कढ़ी पतो साओ मसाल्हो ऐं करेलनि जी वलि सघिबी आहे तुरियुनि जी वलि लॻाए सघिबी आहे उहे माण्हू पोखींदा हुया जॾहिं माण्हू भाॼियूं को महांगी थींदियूं त असां घर जे भाॼियुनि में कढी करे उहे असां इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं ऐं असांखे हिन मां इअं बि सीख थी मिले त वणु जॾहिं वॾो थो थिए त असांखे हुनखां पोइ सबरु बि रखणु थो घुरिजे भाई असांजो टाइम ते भाॼी भाॼी ॾींदो